म्हज्या आवडीचें नुस्तें म्हणल्यार बांगडे ताल्ले सुंगटां लेपो खाप्यो कितल्या भशेन दिेता कित्याक आमी एक आमी दर्या देगेर रावतात आमी आगोंदा रावता आमचे घरा लागीं दर्या आसा म्हणून आमकां ताजेंच नुस्तें मेळटा ती आतां आमची थिंगा बांगडे खूब पडटात अशे करून आमकां बांगडे खूब दितात वीस बी दितात मागीर ताका लागून आमचो लोक चड बांगडेच हें करता आवडीचे म्हणूं जायना कित्याक पडटात न्हय ते तेच घेवन हे किद्याक ताजें नुस्तें मेळटा आतां पयलीं आईगेर आसतना म्हाका तितलें ताजें नुस्तें मेळनाशिल्लें ताचे नंतर खंयचेंय मेळटा तें खातालें आमी पूण आतां तशें न्हय आतां ताजें नुस्तें मेळटा न्हय ताका लागून कितलें नुस्तें खातात आतां एक आतां बांगडेच पडटात खूब पडटात सा ताजें तेंच तेंच आवडीचें न्हू आतां ताल्ले बी उरता ताल्ल्याचें आमी तीक आंबट बी करता तेंवू बरें लागता लेपाची कडी करता आनी आमचे हांगा न्हय हें आसा न्हंय आसा आतां आमी न्हंयचेंय बी नुस्तें खातात न्हंयेंत आतां आमच्यो मोळयो पडटात मोळयो म्हळ्यार कशें आमचें काटाळें आसतात काटाळें आमी अशें करून न्हंयेक लायतात न्हंये लायतात आनी अशें करून न्हंये लावप रातचीं लावप त्यो मागीर एक वरान काडटात त्यो ताका त्यो मोळयो खूब लागतात मागीर ते मोळयाचे कडी करून खातात तें नुस्तें बरें लागता आनी अशें करून बारीक काड्डां बी आसतात तीं आमी कितें करतात ताट म्हण करता ताट मागीर तें एक अशें करून गुळम घेतात मागीर तातूंत शीत घालतात बिस्कीट घालतात ते आपल्याक जाय तशें घालप तेजेर बतोर बांदप आनी अशें करून बुराक करप आनी ताट दवरप मागीर तें अशें करून काड्डो म्हणून दिश्टी पडटा तीय बी बरी लागता कडी आवडीचें नुस्तें म्हळ्यार हेतोय बी बरें लागता आतां हें किदें जाता ताल्ले बांगडे लेपो ती सदां खावं मेळटा पूण आमचीं काड्डां पळय तीं आतांच मेळटा गिमा कित्याक पावसांत न्हंय दर्या भरलें उरता तेन्ना खावं मेळना आतां तें सुद्दां नुस्तें तें पावसा खावं मेळना किद्या पावस आसतगीर झरीचें भरलें उरता ते ते पयलींची स्टॉक आसा पळय तेंच मेळटा आतां तें नुस्तें खावपाक मेळना आतां आत आतां पळय आं इसवण मेळटा खर्ची म्हूण मेळटा तशें मेळ बरें बरें नुस्तें आतां मेळटा कित्याक आतां पांयवडें बी वयता नुस्त्याक अशे करून दर्या लागीं आसल्यार एक फायदो आपणा जितलें नुस्तें आसा पळय तितलें खावपाक मेळटा आतां लोकांकू चोय लोक आतां हांगा आमची आतां बांगडे पडटा म्हूण लोक नुस्तें व्हरतात बांगडे खूब व्हरतात पूण लोक कितें सदां बांगडे खावपा पडटा म्हूण लोक बेजारतात मागीर तशें करून करमट ताल्लें लेपो तशें करून मागतात कित्याक सदां बांगडे खातात तांकां बेजार येना लोकां आवडीचें म्हणटा तें तशें ना तें लोकां जायतें नुस्तें खातात पूण हांगा कितें हांगा सा ताजें नुस्तें मेळटाय न्हू ताका लागून लोक चड ताजें नुस्तें खावंक पळयतात तें आतां बांगडे पडटात म्हूण बांगडेच घेवपा येता ताजें मेळटा म्हणून आतां तें पयलींचें नुस्तें किदें जाता तें ताजें न्हू ते पयलीं स्टोक अशें म्हणून तें तितलें खायनात मागीर लोकांचे आतां लोक चड इसवण खावंक आवडटा आतां खंय ते खंयच्या सणा गेले न्हय लोक चड इसवण म्हण हें करतात किद्याक हांगा इसवण चड म्हारग आनी ते खावपा सुद्दा बरें लागता आतां तें बारीक नुस्तें बरें लागता पूण बारीक नुस्तें लोक तितलें हें करिनात आतां लोक आतां करमट म्हणटात करमट कितें फक्त कडया घातल्यार बरें लागता करमटाचें कांय खावं मेळना लोक आतां मोटें मोटें नुस्तें खावूं पळयता आतां इसवणां बी बरें आसतात चड लोक हांगा न्हू सणा इसवणूच घेतात